हीअं त असांजे जीवन में व्यंजननि जो ॾाढो महत्व आहे ऐं व्यंजननि खे ठाहिण जो पंहिंजो पंहिंजो हर कंहिंजो अनुभव अलॻि अलॻि थींदो आहे कोई ॾुखिया व्यंजन थींदा आहिनि कोई समावा व्यंजन थींदा आहिनि जीअं की थी विया की दाल चांवर कढ़ी चांवर हीअ समावा व्यंजन थींदा आहिनि ऐं ॾुखियनि आइटमनि में व्यंजन व्यंजननि में इहो ईंदो आहे की आए न पनीर ई भाॼी थी वई छोलनि जी थी वई ऐं जैसे की उहो सेअल भाॼी थी वई बेसणनि जी भाॼी थी वई उन्हनि में थोरो समय लॻंदो आहे थोरा ॾुखिया थींदा इन पर खाइण में थोरा सुठा हूंदा आहिनि पर कॾहिं कॾहिं असांखे ठाहिणा खपनि छोकी इहे रोज़ु रोज़ु आइटम थोरी ठहंदा इन घर वारनि खे बि सुठो लॻंदो आहे की अलॻि उन्हनि खे खाइण लाइ मिलंदो आहे कॾहिं कोई महिमान था अचनि की हा उन्हनि खे अलॻि खाइण लाइ मिली वियो महिमान रोज़ु रोज़ु थोरी न ईंदा आहिनि ऐं महिमाननि खे उहो ई खाराए त मज़ो बि न ईंदो आहे लॻंदो आहे हा पनीरअ जी भाॼी हुजे कुझु अलॻि सां कुझु हुजे त असांखे पंहिंजो ई उहो खाराएण में अनुभव सुठो लॻंदो आहे की हा उन्हनि खे कुझु असां कुझु सुठो करे खारायोसीं ऐं घरु वारा बि उहो ई उहो ई खाई खाई करे बोर थी वेंदा आहियूं त उन्हनि खे लॻंदो आहे हा भई असांखे कुझु घर में या ॿारन खे

असांखे लॻंदो आहे घर में छो न खारायूं सुठो करे सुठे में भली टाइम लॻंदो आहे थोरो व्यंजन ठाहिण में पर पोइ छा आहे माण्हू केमहिल केमहिल ठाहिणो खपे न केमहिल अलॻि उन्हनि खे लॻे की हा कुझु अलॻि खाइण लाइ बि मिले थो सुठो आहे तरह तरह जा व्यंजन आहिनि जीवन में माण्हू अलॻि केमहिल ठाहियो घरु वारनि लाइ घर खे ख़ुशि करण लाइ त पोइ छा आहे सुठो ई अनुभव थींदो आहे